हेल्ल' औ आङो ओरैनो दंबाय थायो मामोन जाथ'आखैदांलै फैसा कालेक्टखौनो खालामाखै मानसिफ्रा दासिमबो फाइभ माबा सिक्स हानद्रेदफोर कालेक्ट खालामगोन सान्दों आरोना माबा मानसिफोर स्टुदेन्टफोराथ' बारा गैया आरो कालेक्ट टिचारफोराथ' बिजि दङ ना ओंखायनो बाइस बाहायबो बिदि खालामोबा मोजां जागोन आरो लिस्टफोरखौ आङो लाबाय ट्रेदिसोनेल औ ट्रेदिसोनेल देन्सफोर दङ फुंनि दसथाफोराव लाजेननोसै दां औ दसथाफोराव स्टुदेन्टफोरनि थाखायलाय सिंग्रा ओमफ्राय मिस्थि ओमफ्राय टिचारफोरनि थाखाय बेलेग आरो स्टेजआ बानायजेनबाय थादों औ ओइ फार्स्ट इयारनि स्टुदेन्टफोरा बानायदों आरो टिचारफोराबो मोसागोन आरो सानैसो गिफ्टखौ गिफ्टआ टिचारफोरनि सार्ट बायनोसै दां ओमफ्राय मेमफोरनो कुरथा पेनफोर स्टुदेन्टफोरानो स्टुदेन्टफोरानो होखायोना आरो पेनफोरखौलाय जेबो नङा दे मोजांसो टिचार औ टिचार आर'नाइबो गांसे गांसे होबा मोजां जागोन आरो जागोन दसथायावनो औ गासैबो जमा खालामदो ओमफ्राय मोजांङै रायज्लायनोसै आरो औ औ जागोन दे होनबा